भारत जे छै से आब दुनिआँमे तऽ मानि लिअ बहुत विकसित जे छै से ई मोदीके समयमे भेलै हँ आओर बहुत आगा जे छै से बढ़ि रहल छै जेना कि मोबाइले मोबाइलकेँ मानि लिअ बहुत काज बढ़ि रहल छै तऽ ओ छै जे बहुत विद्यार्थी जे छै से ओकर फायदो लए रहल छै आओर किछु विद्यार्थी ओहि पाछा जे छै से बिगैड़ो रहल छै आओर कए तरहक मानि लिअ पहिने जे छै से ट्रेने सब एते फास्ट स्पीडके जादा स्पीड चलैवला सब नहि रहै लेकिन आब जे छै से बहुत आबि गेलै हँ जेना बुलेटो ट्रेनके आब जे छै से आब व्यवस्था भए रहल छै लेकिन इएह छै जे एतय जे छै किछु लापरवाहियोमे किछु कए देल जाइत छै तऽ ओहिसँ जे छै एक्सीडेण्ट जेना कि हालेमे एकटा बहुत पैघ एक्सीडेण्ट भए गेलै आओर ओ हल्का मिसिंगेके चलते भेलै हँ तऽ विकसित भेनेसँ भए तऽ रहले छै लेकिन ओहिसँ खतरो किछु बढ़ि रहल छै ओकर जे छै से मानि लिअ सावधानी रहैएके जरुरति छै जेना वीजे सब रहै पहिने केओ विदेश जेतै ओहिके लिए बहुत दिनसँ साल दू साल चारि सालसँ तैयारी करै तकर बाद जे छै से ओकरा वीजा मिलै लेकिन आब एहन समय भए गेलै हँ जे कखनो वीजा जे छै से ओकरा बनि जाइत छै महिना दू महिनामे आओर आरामसँ जाइत छै लोग चलि गेल तकर बाद कहलक जे हौ फलाँ तऽ गेलै विदेश आओर कुनू गाममे एहन नहि छै एखन जे दू टा चारि टा पाँचटा दस टा विदेशमे नहि छै आओर नहि कमाकऽ साल भरिमे दू सालमे आबै छै जाइ छै तकर बाद मानि लिअ फेर आओर वीजामे हालोमे जे गेलखिन हँ अपना देशके प्रधानमन्त्री तऽ वीजामे सुविधा देलखिन हँ आओर एहिसँ जे छै से आओर जे छै से एकदम विकसित भेल जाइ छै जेना प्लेनेके सुविधा पहिने जे छै से प्लेनपर चढ़ैके लिए गामघरके लोकके सौख होइत रहै जे प्लेनपर चढ़ब लेकिन आब तऽ एतेक सुविधा भेल जा रहल छै बहुत नजदीकसँ नजदीक व्यवस्था जे छै से भए गेलै हँ आओर किछु मानि लिअ टिकटके चार्ज बेसी रहै तऽ हालमे ओहो सुविधा भेलै हँ जे बहुत कएकटा टिकटमे तऽ एहन भेलै हँ जे सत्तर अस्सी परसेण्ट तक छूट भए गेलै हँ आओर ओहिसँ बहुत आसान भेल जा रहल छैक लोक कए तऽ आओर अहिना हथियारे बनैमे या बहुत तरहके ओहिमे विकसित जे भेलै हँ ओहिसँ जे छै से मानि लिअ सुविधा भए रहल छै भए सकै छै भविष्यमे आबिकऽ भारत जे छै से सभके बॉस बनि सकैए ई उम्मीद जे छै से भए रहल छै आओर ओहि पाछा काजो चलि रहल छै आओर सबके नजरो छै सब विश्वके सब देशके जे भारते जे छै से दस बीस सालक बाद जे छै से सबके हेड हेतैक महान बनतै आओर एहिमे मोदीके बहुत योगदान छै